मेरे जीवन में ऐसा एक समय आया था जिस में मुझे एक निर्णय मतलब एक ज़्यादा बड़ा निर्णय लेना पड़ता पड़ रहा था तब मैं क्या की कि मैं मेरे परिवार और मेरे दोस्तों से पूछी कि मैं जॉब करूँ या छोडूँ मतलब उस वक़्त पहले मैं एक जॉब करती थी तो मैं वो जॉब छोड़ने के वक़्त में तो मैं सोची कि मैं जॉब वो छोड़ दूँगी लेकिन पहले मैं सब से बात पूछ ली कि मैं ये करूँ या ना करूँ ये छोड़ने से मुझे क्या होगा और ना छोड़ने से मुझे क्या होगा मतलब अगर मैं छोड़ लूँ तो मुझे क्या लाभ होगा या क्या ख्याति होगी अगर मैं करूँ तो क्या लाभ होगा और क्या क्षति होगी इन दोनों में मैं विचार किया और मैं कुछ मुझ से बड़े और मुझ से ज़्यादा जानने वाले लोगों से मैं बात की उनकी जीवन की कुछ ऐसे निर्णय में बा पूछा और उन्होंने बताया भी और मेरे गुरु के भी बहुत बातें में उन से पूछी और वो भी बताए और तब जा कर मैं एक सही डिसीसन मतलब सही निर्णय में पहुँच गई कि मुझे नहीं मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि एक अलग बात है और मैं सब से पूछी और सब से निर्णय ली तो मुझे सही लगा कि मैं छोड़ कर और एक जगह पर अगर मैं जा सकती हूँ तो मुझे ये छोड़ना होगा तब तक मैं तब से मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ अभी घर में ही मैं और एक काम कर रही हूँ